हांवें एका लग्नाक वचपाक एक साडी ऑनलायन ऑर्डर केली साडी बरी दिसताली डिझायन बरें आशिल्लें सगळें बरें आशिल्लें म्हणटकीर म्हजे आवडीचो कलर आनी म्हजे कडेन नासलेलो कलर म्हणटकीच हांव सारकें उत्सुकतेन त्या साडयेची वाट पळयतालें आयली साडी घरा एक सात आठ दिसांनी आनी मागीर हांवें ती ओपन करून पळयली आनी हांव भोव खूश साडयेक पळोवन सुंदर दिसताली जेन्ना हांवें ती सगळी ओपन करून पळयली जाल्यार ताका खुबशे कडेनीं बुराकशे पडिल्ले इतली म्हरग साडी आनी ताका बुराक ती हांवें तश्याची तशी घुटलायली आनी परत रिटर्न मारपाक दवरली